मुंहिंजे एरिया में ॿ डॉक्टर आहिनि हिकु गायनोलॉजिस्ट आहे त हिकु एम डी आहे असांजे हिते कई सारा कॉलेज आहिनि जिते मेडिकल जी पढ़ाई कई वेंदी आहे ऐं उते ॾाढो सुठो में डॉक्टरी ऐं नर्सिंग जा कोर्स सिखाया वेंदा आहिनि कई ॿार उन कॉलेज मां सुठी तरह सर्जन थी बि निकिता आहिनि जेके वॾा वॾा ऑपरेशन कंदा आहिनि ऐं वॾयुनि वॾयुनि बीमारीनि जा इलाजु कंदा आहिनि